पक्षी देखने के दौरान अब तक का सबसे दुर्बल और अनोखा पक्षी कौन है आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि सबसे दुर्बल अनोखा पच्छी देखिए सब पक्षी हैं वे सब दुर्बल हैं और सब अनोखे हैं किसी भी प्रकार का पक्षी किसी भी अलग प्रजाति से एक दम भिन्न होते हैं जैसे हमने दोहरी घाट में गए थे और उसमें गए तो एक एमो देखा एमो मतलब शुतुरमुर्ग़ के टाइप के होते हैं वे जानवर शुतुरमुर्ग़ जितना लम्बा होते उन्हीं के जैसे हाथ पाँव ओथी के जैसे हाथ पैर उनके जैसे चार उन्हीं के जैसे अंडे लेकिन उनसे थोड़ा छोटे होते हैं यह एमो हाइट में छोटे होते हैं एमो एमो जो होते हैं वे चलने में शुतुरमुर्ग़ के जैसे चलते हैं और वे सब करते हैं और खाते पीते हैं जैसे बत्तख़ हैं बत्तख़ है पानी में भी चलता है और उभयचर जानवर है बत्तख़ है पानी में भी रहे लेगा जल में भी रहे लेगा और थल पर भी रहेगा मगरमच्छ है वह भी जल में भी रहेगा थल में भी रहेगा और हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड तो आप जानते ही होंगे हम एक बार गए थे वो मतलब पहाड़ों पर तो वहाँ पर हमने हमिंग बर्ड देखा हमिंग बर्ड उनकी जो आकार होता है वह सबसे छोटा होता है और विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी उसको हमिंग बर्ड को ही बोलते हैं और विश्व में सब जो सबसे बड़ा पक्षी होता है उसको शुतुरमुर्ग़ बोलते हैं शुतुरमुर्ग़ के बहुत बड़े बड़े बड़े पर मतलब पंजे होते हैं उनका तो दो ही पंजा होता है और एक जिराफ़ के आकार का बड़ा सा एक दम गर्दन होता है जिराफ़ के आकार का बड़ा सा गर्दन होता है मुँह एक दम जिराफ़ ही के आकार का रहता है वह सब खाते और उनके माने सर पर लम्बे लम्बे मुर्ग़ी के जैसे बाल होते हैं और वह मारते बहुत तेज़ हैं और दौड़ते सबसे भी तेज़ हैं

और हम आपको कबूतर के बारे में बता दें जिसे हम बोलते हैं कबूतर मतलब खत पहुँचाने के लिए मतलब पुराने ज़माने में खत पहुँचाने का काम कबूतर ही करते थे वही अब कबूतर कर अब कहाँ अब तो मोबाइल हो गया यह हो गया तो पक्षी जब हम किसी पक्षी को देखते हैं तो उनमें एक अलग प्रकार का इफेक्सन होता है अफेक्सन आकर्षण होता है मतलब अगर हम उन्हें देखें तो हम उन्हें देखते ही रहते हैं किसी भी पक्षी को देखें चहे मुर्ग़ा हुआ चहे बत्तख़ हुआ चहे एमो एमो व शुतुरमुर्ग़ हुआ है चहे कोयल हुई चहे तोता हुआ चहे कौआ हुआ ये सब एक अल अजीब प्रकार के पक्षी हैं इनके किसी से किसी में भी थोड़ा सा कामन इफ़ेक्ट जो होता है जो इनमें मिश्रित होता है इनमें मिलान अथि है कि कुछ ना कुछ इनमें कॉमन होता है और सब चीज़ इनमें कुछ ना जैसे उड़ते हैं चील होता है वह एकसन में उड़ता है और पक्षी जो कबूतर होता है वे भी ऐसे उड़ता है और कुछ पक्षी जो होते हैं वे इतना आकाश में ऊपर चले जाते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं और कोई पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत ऊपर भी नहीं जा सकते यह शुतुरमुर्ग़ की बात करते हैं वह उड़ता नहीं है उतना जो तनि मनी उड़ेगा मोर भी देखते हैं उतना भी नहीं उड़ते हैं बहुत कम उड़ेगा मोर और मोर जो होता है उसको देखते हैं गर्दन पर नीले के अकार का मतलब उनकी गर्दन जो होती है चमकीली होती है और वे जो होते हैं वह एक शाकाहारी मांसाहारी मतलब मान लीजिए कि वे सर्वाहारी होते हैं वे साँप को हर चीज़ को खा सकते हैं अच्छे से खाते हैं वह सर्वाहारी होते देखने में इतने सुन्दर होते लेकिन सर्वाहारी होते हैं एमो भी सर्वाहारी होते जितने भी पक्षी हम मान लें वे सब सर्वाहारी होते हैं तोता भी तो एक तोता है उसके जो होंट होते हैं वे लाल होते हैं और वह हरा होता है इसमें दो कलर होते हैं तो इसकी जो चोंच होती है वह लाल होती है और उसका पुरा शरीर हरा होता है आप नीलकण्ठ कठफोड़वा को जानते हैं उनके जो मुँह पर होता है वह उनमें एक दम सुराही एक दम पतली नुकीलानुमा होता है जिसमें ज़मीन को खोदकर गड्ढा करते हैं चहे उसमें घोंसला बनाकर उसमें रहते हैं चहे उसी से खाते हैं किसी किसी का मुँह बहुत छोटा होता है किसी का किसी किसी पक्षी का मुँह एक दम लम्बा होता है किसी किसी मुख एक दम पतला होता है किसी किसी मुख एक दम चौड़ा होता है किसी किसी मुँह के पक्षी का जो मुँह होता है वे एक दम लिह के आकार का होता है जैसे सारस को देख लीजिए वह सारस दूध को पीता है वैसे और सारस जो होता है वह दूध को और पानी को छानकर पी जाएगा उसको अलग अलग कर देगा यह सब मतलब पक्षियों में एक अलग क्वाल्टी होती है उनमें एक अनोखा गुण होता है जो हम मानव में नहीं है मानव और पक्षी भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं पक्षी देखते हैं तो हमारे अन्दर जो अफेक्सन होता है उनके प्रति मतलब एक प्यार होता है वह बढ़ता है जितना भी किसी लड़की को देखकर उतना प्यार नहीं होता जितना पक्षी को देखकर होता है प्यार ठीक है ना जब पक्षी देखे तो एमो मिला उनके शरीर पर नुकीले नुकीले काँटेनुमा ऐसे पंख होते हैं जो उन्हें ठंडी से बचाते हैं ठंडी से पंख होते उनको उड़ने के लिए कुछ नहीं होता लेकिन ठंडी से बचे रहते हैं वह इसी लिए उनको करने के लिए यह सब करना पड़ता है